हांव पस्तीस वर्साचें आसा आनी हें पस्तीस वर्साचे पिरायेर पावत मेरेन हांयें खूब कितें बदल्लां तें पळयलां आमची न्हंयो आमचें रान आमचे दोंगर आमची दर्या आमचीं शेतां आमची माती खूब बदल्ल्या पयलें हें अशें नाशिल्लें पयलीं पयलें आमचे दर्यांत वेगवेगळे तरांचें नुस्तें मेळटालें आमचीं शेतां खूब कितें पिकयतालें आमची माती लेगीत खूब बरी आशिल्ली पूण जशें जशें वर्सां वाडीत गेल्लीं तशें तशें आमचें पर्यावरणूय वेगळोच जावंक लागलो आतां आमचें शियाळें पावसाळें आनी गिमाळें पासून वर्सांत वेगवेगळे तरेनी येता खूब कितें बदल्लां पयलीं आमी कांय बरें आमचे शेतांत आयिल्ले पिकेचेर रावतालीं आमी मातयेंत लोळतालीं आमी दर्याचें नुस्तें खाताले आमी रानांत भोंवताले आमी रानांत धांवताले आमी न्हंयेंत न्हांवताले पूण आतां पयलींच्या भशेन कांयच उरूंक ना आतां खूब कितें बदल्लां सो हे पर्यावरणांत बदलाव आयला तो बरो बदलाव न्हू